हँ दीदी बेचै छियै हँ तऽ अढ़ाइ दू सए टका एक गाछी पर पाँच सए टका जेहन गाछी ओहन दाम देब हमर अतऽ दोकान छै हँ बगलमे हमरे दोकान सब लए जाइ छै गाछ ही गाछ बगलमे दोकान अथी छै दोकान खोलल छै रहिका चौक पे अथी बला दोकान मेन रोडमे दोकान दस बजे से लए कऽ चारि बजे तक दोकान खुलल रहै छै दोकान पे आबियो मिल कऽ गाछी लेबै बहुत अथी लोग लए गेलै गाछी आओर अहूँके तऽ कए बेर गाछ देलहुॅं यऽ पता नहि यऽ हँ सुखि गेलै रौदो आइ काल्हि धुप कते करै छै ओहिके ज्ञाने सँ सुखि सकै छै गाछी पानि आर दैत रहबै चारु साइडसँ घेर देबै ने तऽ ओ गाछी बढ़िऑं लागत पानि देबै कनीटा गोबर आर देबै कोरि कोरि कऽ जैड़मे ओहि सबसँ गाछके बढ़िऑं फायदा हँ कोरि कऽ खाद

अभी बा रौदाके ज्ञानेसँ गाछी सुखि गेलै नहि तऽ हमर गाछी तऽ नहि सूखै रहै ए गो बहुते लू लागि गेल रहै बहु ओ भए सकै छै रौदाके ज्ञानेसँ

हूँ ठीके छै यए मे गाछ गाछ सब ओतहे रहै छै दोकान दोकाने पर रहै छै सब गाछ यऽ मे ने कखनो अयबै ने तऽ मिल जेबै तऽ लए लेबै गाछ हँ यै दीदी मिल जेतै अभी तऽ नहि छै मँगैबै ओना गाछ अनारके गाछ रहै काल्हि खत्म भए गेलै बिक गेलै गाछ सबकिछुके गाछी रहै छै दोकानी करने छियै तऽ हर चीजके गाछ राखै छियै आबै छै ठीक छै बदैल देबै सबदिन से लए जाइ छै जे दिक्कत छै ओ दिक्कत गाछमे अथी हटाय देबै कहलहुॅं तऽ रौदाके ज्ञाने सँ हूँ रौदाके ज्ञानेसँ गाछ सुखि गेलै यऽ

हँ ठीके छै अयबै तऽ गाछी दए देब अच्छा गाछ सब बढ़िये दै छियै बहुत दिन सँ दोकान